आं अन्दलाजों दाउजों ओंख्रिखौ संनो जोबोद मोजां मोनो मानोना बेयो बर'नि मोनसे गोथावसिन ओंख्रि बेखौ बयबो जानो गोथाव मोनो बेनि थाखायनो आं बे ओंख्रिखौ संनो मोजां मोनो बे ओंख्रिखौ ओरैबायदि संनाय जायो माइरंखौ दैयाव सोमग्रोनानै बेनिफ्राय उवालाव देबाय देखांनानै बेदर दाउ बेदरखौ एवबाय एवखांनानै एवनानै दै होनानै बिदिनो संख्रि बान्लु बायदिफोरखौ हरजोबखाबाय आरो दाउ बेदरावनो बेखौ संनानै जेनेबा दैआ ग्लाब ग्लाब गोदौओबा अन गुन्दैखौ हरबाय आरो बे दै गोदौनायावहाय बिदिनो बेयाव खारदै होनांगौ अन हरखांनानै खारदै होनानै जेब्ला ओंख्रिया मोननाय जायो अब्ला बेखौ साखिनानै खांबाय आरो बिदिनो आं अन्दला ओंख्रिखौ आं गोथाव मोनो आरो बर'नि मोनसे ओंख्रि होननानै बेखौ बयबो बुङो बेनिखायनो आं अन्दला आरो दाउखौ संनो जोबोद मोजां मोनो आरो